ٹیکنالوجی بوڑھے بزرگوں کو استعمال کرنے سے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور طرح طرح کی ٹیکنالوجی نکلا ہوا ہے طرح طرح کا اشکرین موبائل نکلا ہوا ہے یعنی موبائل تو بوڑھے لوگوں کو کسی طریقے سے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ایک بٹن والا جو ہے کسی طریقے سے ٹپ ٹاپ کر کے بات کر لیتا ہے لیکن اسکرین موبائل جو ہے یہ بہت پریشانیوں سے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر کسی کو آتا بھی ہے اگر ساتھ میں رکھا تو دو تین ٹائم رکھا اور پھر اسے اس طریقے سے موبائل کو ہٹانا پڑتا ہے کہ سمجھ لیجیے موبائل ایک طرح سے آفت ہے ایک طرح سے مصیبت ہے اور وہ مصیبت کو اگر بوڑھے بزرگ ذہن میں لے لیتے ہیں تو پھر ہات اٹیک کرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اس لیے بوڑھے بزرگوں کے لیے بھی ٹیکنالوجی آسان کیا جائے اور اس ٹیکنالوجی سے سمجھ لیجیے کہ آپ ٹیکنالوجی تو استعمال کر دیے ہیں لیکن یہ بچے کے بچے کو بھی اس ٹیکنالوجی سے نقصانات ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے لیتے ہیں ہانتھ پھیرتے رہتے ہیں یا نظر موبائل پر رکھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی خراب ہوتا ہے اور نظر کی روشنی میں بھی کمی ہوتی ہے تو بچے اور بوڑھے کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ ہر عمل لائق کوشس کریں